मां पंहिंजे मां पंहिंजे खेत में कोशिश करे कुदिरती खाद्य विझण पसंदि कंदी आहियां जीअं गोबर जी खाद्य या भाॼियुनि जा छिलका हुन मां ठहियल खाद्य वधी कैमिकल वारी खाद्य खां मां परियां रहंदी आहियां जो छोजो पोइ असांजी सिहत लाइ सुठी ईंदी सुठी न इलाही आया ॿिएं घणे किस्मनि जे बीमारियुनि खां हुन सां थींदी आहियां इहे कुदिरती खाद्य भाॼियुनि खे हर कैमिकल खां बचाए सुठे नमूने वधाइण में मदद कंदी आहियां